बाजू हूँ बाजू के छी अपने उंह अच्छा हम अपनेके सबटा जानकारी दय दै छी अहाॅंके घर कतय भेल कतय सॅं एलहुॅं हैं अपने हॅं अच्छा तऽ विद्यापति कवि जे छलाह ओ मिथिला के गौरव छलाह मिथिलाके गौरवान्वित केलहुॅं आइ हमरा सब हुनके नामे एखनो ई मिथिला क्षेत्रके शक्ति प्राप्त केलक हैं आब हिनकर जन्म जे छै से मधुबनी जिलाक अंतर्गत बिस्फी एकटा गाँव छै बिस्फी गाँव मे हिनकर जन्म भेल छनि से ओतय एखनो बहुत सुन्दर समाधि बनल छनि हुनकर आ विद्यापति पर्व समारोह साल मे होइ छै से पर्व बरोबर मनायल जाय छै विद्यापति पर्व समारोह वएह अपने पुछलहुॅं जे कतय सॅं छलाह बिस्फी मधुबनी जिला अन्तर्गत बिस्फी के छलाह आओर हॅं

जे विद्यापति के व्यक्तित्व आ कृतित्व के विषय मे ओ तऽ रचना जे कयलनि ओई परिस्थिति मे सब रचना केयलनि आओर ई रचना केलाक बाद जे जनमानस तक कोना पहुॅंचै से ओ प्रयास केयलनि ओ जनमानस तक पहुँचबाक हेतु जे ओ कविता सब रचना केयलनि जे प्राकृत भाषा मे छै एकटा शक्य वाणी बहुए न भावे पाउ रस के मम न पावे देसिल बयना सब जन मिट्ठा तैं तैसों जम्पो अवहट्टा कहलकै जखन ई प्रकृत मे अपने लिखलखिन ने तऽ प्रकृत भाषा मे लिखलखिन तऽ जनमानस के ओ जे प्राकृत भाषा बड्ड कठिन रहै एकर बाद विद्यापति जे मैथिली मे रचना शुरु केलखिन बुझलियै आओर मैथिलि मे रचना शुरु केलखिन